दस हज़ार पाँच सौ बीस दस हज़ार छः सौ अस्सी दस हज़ार नौ सौ बीस दस हज़ार पाँच सौ बारह दस हज़ार आठ सौ सोलह